मैं मैंने यह यादगार और सबसे बड़ा जो मेरा एडवेंचर था उसका वर्णन करना चाहती हूँ उस एडवेंचर का इको द एडवेंचर पार्क यह उसमें बहुत सारे एडवेंचर है मतलब गुफाएँ हैं और लोगों को सिक्योरिटी के साथ मतलब कुछ टास्क दिए जाते हैं उसको पार करने करना पड़ता है यह एडवेंचर एक आउट एरिया सिंगरौली ज़िले में पड़ता है जिसको मैंने एकदम हरा भरा एडवेंचर है मतलब हरा भरा वहाँ पर जा कर मुझे बहुत ही ज़्यादा भ्रमण करने को भी मिला और साथ में साथ में कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला और अपने डर को किस तरह काबू करके हम अपने सफलता हासिल कर सकते है हम कैसे जीत सकते हैं वही चीज़ें हमें एडवेंचर के द्वारा से वहाँ पर बहुत ही आसानी से सीखने को मिला वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा था लेकिन हम लोगों ने सिक्योरिटी भी थी अच्छी इसलिए मुझे डर के आगे जीत है यह सारी चीज़ें हमें एडवेंचर के माध्यम से देखने को और सीखने को मिला